हीअं त जूनागढ़ हिकु ॾाढो ई सुठो ज़िलो आहे सुठा सुठा वॾा वॾा मंदर आहिनि हेॾा स्थल आहिनि की माण्हू घुमी था सघनि जिते रहंदा आहिनि उते कमु करण लाइ धंधो बि मिली वेंदो आहे माण्हुनि खे खाइणु पीअण जो शौक़ु हुजनि त हेतिरी होटलूं बि आहिनि हिते सभु मौजु मज़ा सां सभु पंहिंजो जीवन जीअंदा आहिनि पर हा हिकिड़ी ॻाल्हि आहे हितां जा रस्ता हेतिरा न ख़राब आहिनि की गाॾी हलनि त उहो बि खटारो थी वञनि माण्हू वेठो हुजे सूरु पवणु चालू थी वञे ख़बर न रस्ता कॾहिं ठहंदा ऐं जॾहिं बारिश जो वक़्तु हुजे तॾहिं त उन खॾनि वारनि में बि पाणी भरिजी वेंदो आहे त माण्हुनि खे हलाइणु महिल ख़बर ई न पवंदी आहे की किथे खॾो आहे त धीरे हलायूं ऐं किथे गाॾी सुठी तरीक़े सां हलाए था सघूं हाणे त बसि डपु लॻंदो रहंदो आहे की कहिड़े खॾे में कंहिंजो पेरु अची वेंदो कंहिंखें किथे चोट लॻी वेंदी त हा मां सिफ़ारिश करणु चाहींदमि की बसि हिते जा रस्ता सुठा थियनि उन खे ठाराहियो ॿियो सभु पंहिंजे पाण ई ठही वेंदो माण्हुनि खे ॿियो कुझु न खपे उन्हनि खे ॾाढो मिलियलु आहे जूनागढ़ ॾाढो विकास कयो आहे ॾाढो सुधरी वियो आहे जो रस्ता सुठा थी वेंदा त और बि सुठो रहंदो